सहरसामे भाषायी विविधताके बावजूदो मैथिलीएके महत्व अइ मैथिलीए भाषा अइ आओर ओना ऑफिसियल या व्यापार व्यापारिक क्षेत्रमे हिन्दिओके प्रयोग होइत छै आओर स्थानीय जातिवाद जहाँ तक छै तऽ सभजातककेँ चूँकि जिला मुख्यालय आओर प्रमण्डलीय मुख्यालय सहरसा छै तऽ ओहिठाम तऽ विविध जिलाके विविध गामके लोकसभके समावेश हरदम आबिते जाइते रहैत छै ताहि दुआरे ईसभ कोनो महत्व नहि राखैत छै